हं जी सर ठीक है सर

जो किर्केट है इसमें

हाँ तो सबसे पहले देखो किर्केट किर्केट की जो पिच की लम्बाई होती है बाईस गज होती है ओ बीस दशमलव एक पॉइंट टू कुछ मीटर यानी छियासठ फ़िट उसकी छियासठ फ़िट होती है किर्केट पिच की चौड़ाई दस फ़िट और या तीन दशमलव जीरो फाइव मीटर होती है और यह मैदान के छोर से प्रत्येक बिकेट बीच की दूरी मापती है और किर्केट में टोटल ग्यारह प्लेयर हाँ और सर सुबह आठ बजे से सुबह आठ बजे से दो तीन घण्टा सुबह प्रेक्टिस करे उधर फिर तीन बजे से लगभग दो तीन घंटे उधर तीन से छः हुए राइट एक कोच की मदद पूरा ले सकते हैं उसमें टोटल ग्यारह प्लेयर होना चाहिए प्रेक्टिस करने के लिए क्योंकि घास नहीं होनी चाहिए घास एकदम जिस पर खेलना है जो बाईस गज का है उस पर एकदम बढ़ियाँ से साफ सफाई होनी चाहिए

उसपे जब घास वास इस्पिन कर सकती है और खेलने में नहीं सही रहेगा रनिंग सूज का जी जी